ہندوستان میں سب سے مشہور کھیل اِس وقت میں کرکٹ ہے جو کہ ہندوستان کے ہر علاقے میں ہر بچے یا ہر بڑے کے زبان پہ رہتا ہے اور اِسے ہر بچے اور جوان کھیلنے کھیلتے بھی ہیں اِس کے مشہور کھلاڑیوں کے نام مہیندر سنگھ دھونی ویراٹ کوہلی یوراج سنگھ محمد شمیع محمد سراج ہے اور یہ سبھی لوگ بہت اچھے سے کھیلتے ہیں اِس وقت میں آج کے دِن چودہ اکتوبر کو آج ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کرکٹ کا مقابلہ ہے جس میں ہندوستان کے کھلاڑی اور پاکستان کے کھلاڑی آپس میں کھیل کے کھیلیں گے اِس میچ کے لیے سبھی لوگوں نے اپنے کاموں سے چھٹّی لے کر اِس میچ کو دیکھنے کا پلان بنا رکھا ہے اور اِس میچ کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آن لائن اور بہت سے لوگ اسٹیڈیم میں جا کے دیکھتے ہیں پچھلے بار ہندوستان اور پاکستان کے میچ میں چار کروڑ لوگوں نے لائیو اُسے دیکھا تھا